उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच कुछ यह सांस्कृतिक अंतर है जैसे कि उत्तर भारत में आर्य संस्कृति है बल्कि दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति है दक्षिन भारत में धोती और साड़ी पहनी जाती है बल्कि उत्तर भारत में शुभ अवसरों पर कुर्ता और सलवार कमीज़ पहने जाते हैं दक्षिन भारत में कर्नाटक संघ कर्नाटक संघ कर्नाटिक संगीत और उत्तर में हिंदुस्तानी संगीत प्रसिद्ध हैं जिस में दक्षिन में भी मात्र सत्ता देखने को मिलती है और भारत और दक्षिन भारत में भारतीय मंदिरों भारतीय और बल्कि उत्तर भारत में भारतीय मंदिर बहुत बहुत ही बिल्कुल ही अलग देखने को मिलते हैं और उत्तर भारत और दक्षिन भारत में हिंदू धर्म इस्लाम और सिख धर्म उत्तर भारत पर भारी प्रभाव डालते हैं और यहाँ पर दक्षिन भारत में मुख्य रूप से संस्कृति को को प्रभावित करता है इस प्रकार वह संस्कृति को प्रभावित करते हैं और इसकी एक ठोस शास्त्रीय नृत्य और संगीत परम्परा है बल्कि उत्तर भारत अपनी मुग़ल वास्तुकला और विरासत स्थलों स्थलों के लिए जाना जाता है जब कि दक्षिन भारत अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाना जाता है और यहाँ का जो भोजन है उस में भी बहुत ही बहुत ही हमें अंतर देखने को मिलता है उत्तर और दक्षिन भारत के बीच पहला महत्वपूर्ण अन्न अंतर उन्हें बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री है यानी कि खाने में बहुत अलग बहुत ही भिन्न हैं खाने के तरीक़ों में बहुत भिन्न हैं उत्तर उत्तरी क्षेत्र में दही क्रीम घी या इस पर यहाँ ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं और स्पष्ट में मक्कन पनीर ऐसे डेरी उत्पादों का बहुत अधिक बहुत अधिक काम में ली जाती हैं वहीं अगर हम दक्षिन भारत में देखें तो सब्ज़ियाँ दाल चावल और ऐसे चावल के अलग अलग दाने मसाले अलग अलग तरीक़े के और ख़ास कर नारियल के दूध का अधिक उपयोग किया जाता है दूध हमारे उत्तर भारत में भी दक्षिन भारत में भी काम में लिया जाता है लेकिन उत्तर भारत में प्रमुख रूप से नारियल के दूध का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है